हाँ नमस्ते हाँ हाँ पेन्ट तो करते हैं हम कैसा पेन्ट कराना है आपको अन्दर का कराना है कि बाहर का भी कराना है हाँ हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा हाँ हाँ इसके लिए हो जाएगी हाँ हाँ हाँ बन जाएँगे हाँ हाँ लग जाएगा बन जाएगा बन जाएगा किस तरह का चाहिए आपको पेन्ट किस कलर में कराना है घर बाहर से हाँ बाहर का हाँ अच्छा ठीक ठीक हाँ हो जाएगा हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा क्या रेट है और क्या क्या या कौन सी कम्पनी का पेन्ट चाहिए आपको हमारे एशियन हाँ एशियन का थोड़ा महँगा पड़ेगा आप चाहें तो बर्ज़र उर्जर भी लगा सकते हैं ब्रिटिश पेन्ट भी लगा सकते हैं

ठीक है कौन सी कम्पनी का पेन्ट लाएँ अच्छा और रेट उट पता है आपको ना आठ रुपये आठ रुपये इस्क्वायर फीट रेट है अच्छा

हाँ हाँ हाँ हो जाएगा हम हम आज ही भेज देते हैं और पेन्ट भी पेन्ट भी हम अपना ले करके आएँगे अच्छा प्राइमर भी होगा कि केवल पेन्ट ही होगा अच्छा अच्छा अच्छा चलिए ठीक है कर देते हैं हम पेन्ट मगर हाँ दो दिन बाद आते हैं और जो है कि पेन्ट और प्राइमर और सब आदमी आएँगे सीढ़ी उढ़ी भी आएगी क्योंकि घर से बाहर चल करना पड़ेगा ज़्यादा अच्छा तो अच्छा अच्छा ठीक है ठीक ठीक है आते हैं हम पाँच दिनों में